हा अॼुकल्ह जो ज़मानो हेतिरो आधुनिक थी वियो आहे कि माण्हू कीअं कुझु मतलबु काॾहें बि वञिणो आहे त कुझु करण जी ज़रूरत ई कान आहे जीअं माण्हू पंहिंजे सभु बैग वैग सभु खणंदो आहे वॉलेट खणंदो आहे रोक जे लाइ त हाणे माण्हू खे कोई ज़रूरत ई न आहे बसि माण्हू फोन खण खणी हुन सां ई शॉपिंग थी वञे हुन सां ई माण्हू ॻाल्हाए वठे हुन सां ई माण्हू अकाउंट सां डाएरेक्ट पेमेंट बि करे वठे त इहे हेतिरो आसानु थी वियो आहे कि मां छा ॿुधायां त जो इंटरनेट हा आहे उहो हेतिरो मतलबु सुठी चीज़ आहे कि अगरि माण्हू की ढंग सां सही तरीक़े सां हलाइण अची वियो त माण्हू खे कोई टेंशन ई फिर कोन आहे लेकिनि अञा बि जो सब्ज़ी मंडी हूंदी आहे या मार्केट हूंदी आहे वेजिटेबल्स वाली उहो हेतिरी मतलबु एतिरी आधुनिक कोन आहिनि छो त हुते थोरा ग़रीब माण्हू रहंदा आहिनि त हुते ऑनलाइन पेमेंट जो सिस्टम जो पेटीएम आहे इहे सभु जो ठेले वारा हूंदा आहिनि उहो अञा होतिरो यूज़ कान करनि था त इहे असांखे बसि थोरोसो ई टाइम लॻंदो थोरा सां टाइम रुकणो पवंदो हिकु ॿ साल में ज़्यादा सां ज़्यादा टे साल में उहो बि फिर जीअं जीअं समय वधंदो वधंदो वञे हूअं हूअं टेक्नोलॉजी आधुनिकता बि वधे थी त बसि कुझु ई टाइम में उहो बि जो ऑनलाइन ट्रासैक्शन और जो पेमेंट जा स्त्रोत आहिनि उहो बि फिर खड़ खणंदो चालू करे वठूं